हेलो जी अहाँकेँ पास मोबाइल अइ की हँ पैघ बा छै अच्छा कोन कोन कम्पनीके मोबाइल रखैत छियै अच्छा तऽ ओहिमे कतेक रैमके कतेकके केहन केहन चीज होइत छै कनि हमरा बता दिअ कीमत कीमत नहि मने ओकर कतेक जेना भिभो छै तऽ भिभोके कतेक जी बी कतेक रैम केना केना ई सब अबैत छै ओकर कीमत कतेक भेल अच्छा ओ भिभोके बाद सैमसंगके रखैत छी सैमसङ्ग कम्पनीके सेहो मोबाइल अइ अहाँकेँ पास तऽ सैमसङ्गके कतेक सैमसङ्गके कतेक दाम पड़ैया अच्छा अच्छा औक ओकरामे हूँ ओकर रीम कत्ते सीम कत्ते डाटा केना केना होइत छै अच्छा सुनलियै की जे नोकिआके सेहो अबैत छै आ जे ओ बटनवला आ स्क्रीन टचमे अच्छा अच्छा अच्छा एकटा सुनलियै कि रैम सीके सेहो अलैया रै रैम कम्पनीके सेहो मोबाइल छै ने

ओ अहाँके एहिठाम भेटत की नहि भेटत अच्छा हँ ओक्कर कतेक पड़ैत छै स्कीन टचमे अच्छा अच्छा अच्छा ओहिमे कएटा हम सीमके उपयोग कऽ सकैत छी अच्छा ओ ओकर कीमत बुझिये गेलहुँ आओर स्कीन टचमे अइ कि बटनवला अच्छा अइके अलावे भी कोइ कम्पनीके अहाँके पास मोबाइल हए जे हम सबके अच्छा अथी सैमसङ्ग बता देलहुँ बीबो बता देलहुँ रैम बला बता देलहुँ हेलो मोटोके सेहो छै टाइम कतेक अइ रैमके हँ अहाँ ठीक किए अहाँकेँ की सुविधा बुझाइया अच्छा किस्तोमे दइ छथिन हँ ठीक छै तऽ